स्पोर्ट्स सॅक्टर हो हॅल्त वायज खूब एक्टीव सॅक्टर जावन आसा जशें वॅन ईट जशें एक एतलीट आनीक एक एतलीट इंजरी फेस करता एक्सिडण्ट फेस करता स्पोर्ट्स सॅक्टर वो सदांच तुजे लागीं आसता तशेंच स्पोर्ट्स सॅक्टर तुका केन्नाच कसली कमी जावपाक दिवचें ना जेन्ना तुजें तुजो तुजेर इंजरीस ऑर एक्सिडंटाचे क्वॅश्शन आसता तान्ना तशेंत तुका स्पोर्ट्स सॅक्टरान ऑलरेडी इन्सँटिव्ज ऑर मनी जे आसा ते डिस्ट्रिब्यूट केल्ले आसता केन्नाय इंजरीस बी जाता जाल्यार आनी स्पोर्ट्स सॅक्टर तुजे इंजरीसाचे बीन प्लस केन्नाय ट्रिटमँटाक पयशे जाय जाल्या सुद्दां तुका स्पोर्ट्स सॅक्टर दिता तशेंच स्पोर्ट्स सॅक्टर एक खूब एक्टीव जावन आसा ईन स्पोर्ट्स सॅक्टर एक खूब एक्टीव जावन आसा हॅल्त वायज